राजस्थान में वैसे तो बहुत सारी अलग अलग जगह है जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं मिठाइयों में भी अगर वस्त्रों में अगर हम बात करें वहीं अगर राजस्थान में हम जयपुर की अगर बात करें तो खरीददारी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जयपुर के जो बाज़ार हैं वहाँ वस्त्रों के परिधानों के चादरों के रजाइयों के आभूषण गहने और कठपुतलियाँ इससे भरे हुए हैं वहीं अगर जयपुर यात्रा के समय आप इनमें से किसी भी चीज़ या किसी वस्तुओं को लेना चाहते हैं या स्मृति या याद के तौर पर अगर आप उसको ले जा सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है प्रसिद्ध हैं चूँकि जयपुर एक अत्यंत बहुत ज़्यादा गुलाबी नगरी है आपने घूमते खरीदारी करने के और भी आनंद बहुत सारे तरीके हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है जैसे कि जयपुर की जो लहरिये की साड़ी लहरिये के सूट वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है या बांधनी की साड़ी बांधनी की साड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वहीं जयपुर की मीनाकारी जो है या कुंदनकारी है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वहीं रत्न जवाहरात जो है रत्न यह जो अपने होते हैं रत्न वगैरह यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं यहाँ जौहरी बाज़ार की तरफ हमारे यहाँ मिलते हैं वहीं अगर मिठाइयों में अगर हम बात करें तो घेवर और चूरमा बहुत प्रसिद्ध है और कठपुतलियाँ जो है यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है तो यह कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की प्रसिद्ध हैं जो आप याद के तौर पर चिन्ह के तौर पर जयपुर राजस्थान से लेकर जा सकते हैं